हमारे राजस्थान में ऐसे कईं केंद्र है और कई हर केंद्र है न हर टाइम टाइम के हिसाब से ऐसे बहुत सारे केंद्र हैं योजना हैं ऐसी प्रदर्शनियाँ है आयोजित की जाती है जिसमें विशेष करके लोग अपने अपने व्यवसाय के बारे में भाग लेते हैं अपने अपने व्यवसाय से जो तस बनी हुईं हैं जैसे पेंटिंग है हैंडिक्राफ़्ट की आइटम है कुछ और भी ऐसे ऑप्शन है जो अपने उनकी डील करते हैं उनकी नीलामी करते हैं उनका प्रदर्शन करते हैं और ऐसे बहुत से ऑनलाइन भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफार्म है जहाँ यह लोग जहाँ पर ऐसी वेबसाइटें होती है ऐसे ऐसे पेज़ होते है जहाँ पर जिसके ज़रिए यह लोग अपने जो भी है चीज़ें हैं उनके आदान प्रदान कर सकें उनकी डील कर सकें उनका प्रचार कर सकें और जहाँ कलाकृतियाँ की बात करें तो हमारे यहाँ कि हैंडिक्राफ़्ट का काम ज़्यादा है उस हिसाब से वहाँ की ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं बेची जाती हैं और उस हिसाब से ऐसे बहुत से ऐसे प्लेटफार्म है जहाँ यह चीज़ें मतलब साल में दो बार ऐसी दो बार ऐसी बड़ी प्रदर्शनियाँ लगती हैं एक दो बार ऐसे छोटी प्रदर्शनियाँ लगती हैं जिनमे यह सारी चीज़ें होती हैं और लोगों को इनसे फ़ायदा भी होता और काफ़ी मतलब दूर दराज से लोग इसमें भाग लेने आते हैं इनकी जानकारी लेने आते हैं और कुछ समझने और सीखने के लिए आते हैं यह सारी चीज़ें सरकार के द्वारा नगर निगम के जरिये आयोजित की जाती है और इन सभी चीज़ों का है उनका प्रचार किया जाता है